स्वास्थ बीमा कहते हैं कि जीवन पर्यंत के लिए रहना है कि जब तक हम मेरी आयु है तब तक इसको बनाया जाता है कि अगर बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि मेरी डेथ हो जाती है तो इस पर जब अगर हम पाँच लाख का लगाएँ तो पचास लाख हमको मिल जाएगा मतलब इसलिए लगाया जाता है कि बाद में हमको मतलब रुपये की कमी ना हो इसलिए अभी करके रख देते हैं इसको अपनी फैमिली में किसी के लिए बनाया जा सकता है यह सरकार द्वारा दिया गया है कि यह बनाना चाहिए जीवन बीमा जो बाई चांस कभी किसी की तबियत वबीयत खराब हो जाता है तो इस पर अपना खर्च नहीं लगेगा अगर कार्ड बना हुआ रहता है तो जाएंगे डॉक्टर के पास तो अगर वह अपना कार्ड दिखा देते हैं तो वह मतलब होता है कि थोड़ा बहुत कम मतलब रुपये लगता है जो गरीब लोग होते हैं उनको ज़्यादा रुपये नहीं होता है इस लिए बना और बना लेते हैं तो बहुत फायदे में रहते हैं यह फायदे के लिए सरकार द्वारा बनाया गया है की मतलब कोई भी बन सकता है जीवन बीमा मम्मी हो पापा हो बच्चे हो किसी के भी हो तो बनाया जाता है ताकि मुसीबत के टाइम में यह साथ दे आपका अगर किसी का बहुत ज़ोर से तबियत खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा रुपये लगने वाला होता है बीमारी का भी अन्त नहीं है हर दिन हर किसी को कुछ न कुछ होते रहता है आज इसको यह हो गया कल उसको हो गया तो इसलिए मतलब अगर यह बना हुआ रहता है ना तो कहीं भी किसी देश में मतलब देश विदेश कहीं भी जाए तो उतना रुपये आपको नहीं लगेगा अगर जीवन बीमा बना हुआ रहेगा तो आप यह कार्ड दे देंगे और आपको ऐसे ही इलाज हो जाएगा भी तो बहुत कम खर्च लगेगा उतना लग नहीं लग नहीं सकता है और बढ़िया है कि इसको हम अच्छे से बनाएं और सबको बताएं यह कि अगर यह बन जाता है तो जीवन पर्यंत के लिए आपके लिए अच्छा होगा फायदेमंद होगा और आप अगर जानते हैं तो उसके बारे में सबको बता सकते हैं कि यह कार्ड बनाने से आपको फायदा होगा आज इतना रुपया लगाएंगे तो कल उसका डबल मिलेगा ट्रिपल मिलेगा ऐसे हालाँकि होता तो नहीं है लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि नहीं मेरा तो दस लाख आठ लाख आ रहे हैं तो आगे के टाइम में आपको पचास लाख साठ लाख सत्तर लाख ऐसे करके मिलेगा अगर किसी का ऐसे कोई तरीके का मृत्यु हो जाता है तब उनको इतना रुपया मिल जाएगा आज आप इतना रुपया लगाए तो कल को आपको पचास लाख साठ लाख सत्तर लाख मिल सकता है और किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उनको भी मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलेगा इसलिए जिन मंदिरों में मनाया जाता है कि सब एकदम फायदे में रहे अगर आज इनको इतना रुपया मिल गया तो थोड़ा बहुत मिला रहे तो कल को उसका दुगना मिलेगा बाकी मुसीबत के टाइम में उनको किसी और से किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े इसलिए जीवन बीमा बनाया जाता है और सबको बोला जाता है कि इसको जितना हो सके सबको बोलिए और बताइए कि जीवन बीमा किसको कहते हैं इससे क्या फायदा होता है क्या नुकसान होता है क्या सही है क्या गलत है लोग झूठ बोल रहे हैं कि जीवन बीमा बनाने से यह होता है कि सब हमको तो इतना ही विश्वास है कि हम आज से इतना रुपया लगाए तो कल को इतना हमको मिल जाएगा लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है कि अगर हम आज इतना रुपया लगाए तो कल हम इसको दोगुना तींगुना मिले तो फायदा ही फायदा है यह फायदे के लिए बनवाया गया है जीवन बीमा तो देखते हैं अभी हम हम मरने के लिए बनवाए हैं अगर कुछ होता है भविष्य में की मैं जो बोली हूँ सच है तो कल को हम किसी और के लिए भी बनवाएंगे तो यही सब है और हम इसका जितना हो सके सबको बताएंगे प्रचार प्रसार करेंगे कि नहीं सबको बनाना चाहिए फायदा होगा आपको इससे आगे दिन आप ही को काम आएगा